हमर गाममे ज्यादा अस्पताल नहि छै गामके एगो दूगो डॉक्टरसब छै अगर ज्यादा जरूरत भेल तऽ वएहसब अबै छै ओ साइकिल चचा हमरासबके रहै छै तऽ ओ साइकिल ओ से डॉक्टरसब रहै छै से अबै छै ओना सरकारिओ अस्पताल छै एगो घनश्यामपुर परमे तऽ एहन कोनो जरूरी रहै छै तऽ अहाँ घनश्यामपुर जा सकै छी भऽ जाइ छै इलाज